मां तव्हां खे सॼो ॾींहुं विस्तार में ॿुधायांव थो मुंहिंजो ऑफिस हूंदो आहे त हिन लाइ मूंखे चईं लॻे उथणो पवंदो आहे चईं लॻे उथी करे मां पहिरों त सिनानु पाणी कंदो आहियां पोइ अची करे नाश्तो वाश्तो खाई करे मूंखे तैयार थींदे थींदे पंज पंज पंद्रहं थी वेंदा आहिनि पोइ हुनखां पोइ मां निकिरंदो आहियां हितां हितां खां पोइ मां हेठि वञी करे ऑटो पकिड़ंदुसि स्टेशन जे लाइ पोइ हुते वञी करे पोइ मुहिंजी ट्रेन हूंदी आहे पोइ ट्रेन पकिड़े करे मूंखे वञिणो पवंदो आहे थाणे क्युकी मां रहंदो हुते आहियां उल्हासनगर थाणे खां पोइ वरी ॿी ट्रेन बि चेंज करिणी पवंदी आहे क्युकि मां रहंदो आहियां अरोली मुहिंजो ऑफिस आहे एक्चुअली अरोलीअ में त उतां वञी करे पोइ मां पहुंचंदो आहियां ऑफिस न न करे करे सतें ताईं यां साढें छहें ट्रेन जे मथां हूंदो आहे की ट्रेन घणे लॻे ताईं छॾे थी पोइ हुतां मुहिंजो लॉगइन करे करे मूंखे लॉगइन करे करे असांखे लॉगइन करिणो पवंदो आहे लॉगइन करे करे मुहिंजो पुरो ॾींहुं हुन में मतिलबु पंज खां छह शाम ताईं हुते हली वेंदो आहे ऑफिस में पोइ उहो ई मुहिंजो रुट वापासि हूंदो आहे रिटर्न अचण जो ट्रेन पकिड़े करे घर ताईं पोइ घरु अची करे मां ईंदो आहियां पोइ हेठि वेंदो आहियां थोरो दोस्तनि सां मिलंदो आहियां दोस्तनि सां मिली करे थोरो खेॾंदा आहियूं असां हिते हुते घुमंदा आहियूं पोइ घरु अची करे उहो ई रोटी पाणी खाई करे सुम्ही पवंदो आहियां मां वरी पोइ सुभाणे अॻिले ॾीहुं वापसि उहो ई मुंहिंजो सेम टु सेम उहो ई थी वेंदो आहे ॾींहुं